जेब्ला कभिड नाइन्टिननि लकडाउननि समाव गथ'फोर स्टुडेन्ट लाइफ हायारसेकेण्डारि गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोर मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोर गासैबो न'आव थानानैनो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जानबुंनि गेजेरजों जोङो सोलोंनांगौ गोनां जादोंमोन जायखौ जोङो कम्पिउटारनि गेजेरजों क्लासरुम एपनि गेजेरजों जोङो फराय सोलोंनांगौ जादोंमोन ओमफ्राय क्लासखौ एतेन्द जानांगौ जादोंमोन बिनि समाव जोङो गोबांखौनो न'आव न'निफ्राय गुबुन जायगायाव ओंखारनो हायैलाय गोबाङानो जोङो न'आवनो थानानै मबाइल लेपटप आइपेडनि गेजेरजों जोङो सोलोंथाय लानो गोनां जादोंमोन फोरोंगिरिफोराबो न'आव थानानैनो जों इन्टारनेटजों क्लासरुमनि गेजेरजों फोरोङालासिनो गावनि मबाइलजोंनो क्लासखौ एटेन्द खालामनाय जादोंमोन बेनि समाव गोबां मानसियानो गोबां जेरै उन्दै उन्दै माहारि जायखौ गुदि फरायसालि हाइस्कुल गोजौ फरायसालि मुलुगसोलोंसालि गोजौ फरायसालि मुलुगसोलोंसालि गोबां जेंना गोलैदोंमोन जेंनानि गेजेरजोंबो गोबां मानसियानो सोलोंनायनि गेजेरजों गावनि थांखिखौ सहैनो हानायबो नुदोंमोन नाथाय जायखौ उन्दै उन्दै गथ'फोर न'आवनो थानानै मबाइलजों लेपटपजों बिसोरो क्लासाव एटेन्द जायोमोन बिमा बिफाजों न' सिङाव थाबाय थानानै फरायनायलाय बिसोरो दसेनो अख्रा खालामोमोन गेलेनो मोजां मोनोमोन गथ'नि समाव बयबो गेलेनो मोजां मोनोलाय बिसोरो जे बिमा बिफा न'नि मानसिखौ जेंनायाव खोलैबाय थायोमोन जेंनायाव खोलैनायनि गेजेरजों बिसोरनि रोंनाय जायखौ जोङो क्लासरुमाव थानानै फोरोंनाय मोखांजों मोखां थानानै फोरोंनाय स्टुडेन्ट आरो टिचार्स मोखांजों मोखां थानानै फोरोंनायजों जोङो न'आव थानानै अनलाइनजों क्लासरुम एप्सजों जों फरायनाया एसे गुबुन जायो आं मोन्दांथियाव एसे रोंगौथि मोननाय जों सोलोंनो हानाया एसे लेकिं जायो आंखालसिन जायो जायखौ जोङो मोनसे क्लासरुम मोनसे फरायसालियाव जयै थानानै फोरोंनाय एबा इन्थारेक्स'न सोंनाय फिननायनि थाखायबो मोजां जायो जायखौ जों नायफिननायनि गेजेरजों रोखाथि मोनसे डाउट गोनो गोथो थायोबाबो जोङो रोखा खालामनो हानानै लानो हायोमोन जायखौ दायो गोबां स्टुडेन्टफ्रानो फरायसुला फरायसुलिफ्रानो जों माबा मोनसे डाउट थाबाबो बेयो सोंनो समाय मोना जायोमोन अनलाइननि क्लासाव जाहाथे सोंनाय फिननायनि टाइमबो बारा मोननाय जायामोन एसे सोंनाय फिननायाव आरो एसे लेकिं जानानै मोनसे रोंगौथि मोननाय इनलाइटेन न'लेज गियान मोननाय समाव एसे आंखाल जानानै थानो गोनां जायोमोन बेनि थाखायनो गोबां स्टुडेन्टफ्रा बे समाव रोंनायफोरनिफ्राय एसे खम जानायमोन नाथाय जाय गोरों जाय किउरियास जाय फरायनो गोसो थाखानाय मानसि सुबुं फरायसुला फरायसुलिफोरा बे समावबो लकडाउननि समावबो कर'नानि लकडाउननि समावबो फरायनाय आरो सोलोंनो लादों गावनि थांखियाव होसोनो हादों जायखौ साख्रि साख्रि मावनाय आरो गावनि जिउआव थांनानै थानायाव हेफाजाब होदों आं हास्थायो नोङो जेब्ला सासे फरायसुला एबा फरायसुलिया गावनि थांखि होसोनायाव सांग्रां दङ गावनि मिजिङाव सांग्रा दङ बे सुबुङा जेब्लायबो थांखिखौ होसोनो हायो जेब्ला कर'नायानो जाथों गुबुन जेंनायानो फैयाथों कर'नानि कभिड नाइन्टिननि जेंनायानो जाथों आरो गुबुन गोबां मुलुगाव गोदान गोदान जेंना सफैबाय थायो बे जेंनाखौ सौसिनो हायो बेनिखायनो जोङो गोबां थासारियाव भुगिनांगौ गोनां जागोन नाथाय बे भुगिनायफोरखौ लानानैनो जोङो थांखियाव सहैनो हायो जिखि जेंना जिखि थासारि फैया मानो जोङो सौसिनानै गावनि मिजिं गावनि थांखि गावनि समाज गावनि समाज दानाय गावनि न'खर बासायनायाव मोनसे बिहोमा होनो हायो गोजोन्थों